म्हाका मेन म्हटल्यार म्हाका आवडटा त्यो लोकांच्यो बायोपीक पळोवपाक जश्यो की खूब मुवीज येयल्या जशें की जावं एम एस धोनी द अनटोल स्टोरी ही म्हाका खूब आवडटा किद्याक म्हटल्यार ह्या मुवीन आमकां दाखयता की कशो तो एम एस धोनी ल्हान आसलो तेन्ना कशें ताका खेळपाची उमेद क्रिकेट खेळपाची उमेद आसली आनी कसो तो व्हड जाता जाता आपलें ताका हें त्याग करपाक पडटा पूण तो न्हू हें साय हें त्याग करुनूय तो कामाक लागोनूय तो सायड बाय सायड आपली कशी ते क्रिकेटीन रुची दाखयता आनी कशी तो आपले क्रिकेट खेळप चालूच दवरता हें आमकां तें मुवीन पळप मेळ पळोवपाक मेळटा आनी हें आमकां दिसता की कशें तेज्या बापायन इतलें ताका हें करुनूय की कामान आपलें लक्ष दवर तरी तो आपलें लक्ष आपलें क्रिकेटी वयलें सोडिना तो दोनी बॅलंस करून दवरता हेतून आमकां ही शिकवण मेळटा की कितले त्रास जावं आमी आपलें केन्नाच हें हिम्मत सोडूंक जायना आमी प्रयत्न करीत रावूंक जाय आनी आतां तो त्या पदार आसा की ताका आतां कि कसलीच कमी ना आनी तो अशें हें रिग्रेट करिना आपल्या लायफान की आपूण हें कित्याक करूंक ना तें कित्याक करूंक ना ताका खुबशे चान्सीस मेळ मेयळेले आनी तेणी गवयले गमयले ते चान्सीस पूण पूण तेणी आपूण स्वता हें केलें की आपूण हें हें आमी तयार